में तुसेंई सनान्नीं के जेह्ड़ी अजकल गौरमैंट ऐ कि दिक्खो तुस किन्नी जादा मंग्हाई होई दी बहुत ई जादा होई दी गरीब लोकें दा जीना गै बड़ा मुश्कल क्योंकि आटा दिक्खो तुस किन्ना मैंह्गा चौल बी मैंह्गे तेल ते सारें शा जादा गै मैंह्गा होई गेआ दा इन्कम घट्ट ते मंग्हाई जादा जादा गै मंग्हाई होई गेदी क्योंकि दिक्खो तुस इन्नी मंग्हाई नेईं होनी चाही दी क्योंकि गरीब लोकें दा जीना बड़ा मुश्कल ऐ इन्नी मंग्हाई बिच गरीब बंदा बच्चें ई पढ़ाना जां खिलाना जां केह् केह् करना गरीब बंदे ई किन्ने जादा खर्चे होंदे बंदा पढ़ाग लिखाग प्ही नौकरी लग्गै लग्गै नेईं लग्गै ते नेईं लग्गै दिक्खो उसी किन्नी मुश्कल ऐ गरीब बंदे ई मतलब बंदा केश निं करी सकदा इन्नी सब्जियां बी मैंह्गियां सब किश मंग्हाई गै मंग्हाई ऐ इन्ना किश ते नेईं होना चाहिदा इन्नी मंग्हाई नेईं होनी चाहिदी गौरमैंट ई समझना चाहिदा कि इन्नी मंग्हाई रक्खनी गै निं चाहिदी कम से कम थोह्ड़ी घट्ट करो आखिर ओह् बी इन्सान गै न सारे लोक इन्नी मंग्हाई बिल्कुल निं होनी चाहिदी